हमरा सभके विवाहमे सबसँ पहिने तऽ भगवानक पूजा होइत छै गोसाइँके नोतल जाइत छै तखन भगवानक पूजा होइत छै हल्दी लगाओल जाइत छै मेहन्दी होइत छै इएह सभ होइत छै हम सभ ओकर बाद विवाहोके चारि दिन तक लड़का लड़की नून नहि खाइत छै ओ चारि दिन तक चौठारि होइत छै चौठारि भेलाके बाद फेरसँ चौठारि होइत छै तखन ओहि दिना सभ नून खाएल खाइत छै दोसर दिन भए कऽ फेर पाँच दिनमे दहनहि होइत छै लड़की अपन सासुरके कपड़ा सभ पहिरैत छै घुँघटाहि साड़ी पहिरैत छै दहनहि कएकऽ अङ्गनामे कोहबरमे खीर पूरी पूजल जाइत छै इएह सभ पूजिके ओकर बाद फेर बरसाइत होइत छै बरसाइतोमे हमरा सभकेँ दू दिनक होइत छै लड़की उपास राखैत छै व्रत राखैत छै दू दिनका दू दिनमे बरसाइतमे भी बहुत तरहके हमरा सभमे विधि विधान होइत छै चौदहटा पन्द्रहटा पङ्खासँ पूजल जाइत छै कनियाँ गुड़िआ पुतला ई सभ बनाओल जाइत छै सभ रङ्गके फल जेभि जेठवा फल रहैत छै जेठ महिनाके ओसभ फलसँ अपन बरसाइतक पूजा करैत छै सालि भर तक हमरा सभके पूजा पाठ विधि विधान लागले रहैत छै किआ ओकर बाद फेर साओन मासमे मधुश्रावणी होइत छै पन्द्रह दिनके अखन तऽ मलेमास चलैत छै तऽ अखन तऽ डेढ़ मासके छिऐ डेढ़ मासके भए रहलैए मधुश्रावणी पाबनि उन्नैस तारीखके टेमी छिऐ सात तारिखके शुरु भेल रहै उन्नैस तारीखके टेमी छिऐ उन्नैस अगस्तके आ मधुश्रावणीमे कनियाँ निमक नहि खाइत छै अरबे खाइके रहैत छै सासुरेके अन्न खाएके बैसैत छै सासुरके कपड़ा पहिरके बैसैत छै सभ दिन सासुरेके कपड़ा पहिरके पूजैत छै सासुरेके अन्न खाइत छै रहैत छै पूजा पाठ करैत छै दिन दिनके पूजा होइत छै कथकहिनी आबैत छै कथा कहैत छै पूजा नागक पूजा होइत छै विषहराके पूजा होइत छै महादेवक पूजा होइत छै लिली गोसाओनि सभके पूजा होइत छै साठिके पूजा होइत छै सभ देवता लोकके पूजा होइत छै सभके गीत नाद होइत छै मैथिलीमे ओकर बाद जाकरके अथि गीत नाद होइत छै सभ अपन पूजा पाठ होइत छै लड़की फेर उठए दिनका उठै दिनमे टेमी दिनके एक दिन पहले फेर लड़की कनियाँ पर मैनाक पात पर लिखल जाइत छै फेरसँ सासुरक मैना पात लिखल आबैत छै नैहरोके रहैत छै दुनू जगहके हाथी नाग नागिन सभ आबैत छै बैसैओ दिना उठैओ दिना तऽ फेर सभ किछु एक दिन पहले गौर गढ़ल जाइत छै लड़कीके बहिन चाहे भौजाइ जे होइत छै गौर गढ़ैत छै गौर गढ़िके हाथी नाग नागिन सभ बैसाओल जाइत छै कोहबरमे मैनाके पात पर मैनाके पात पर लिखल जाइत छै पिठार सिन्दूर काजर नील पाँच रङ्गके फूल सभ पीस चौदह रङ्गके पत्ता ई सभ लिप पीसके मेहंदी सभसँ लिखल जाइत छै हरहरा लिखल जाइत छै विषहरा मैनाक पात पर लिखल जाइत छै ओएह कोहबरमे बिछाओल जाइत छै चौदहटा ओएह बिछाके ओहि पर सभ अहिबात पुरहर सभ बैसैत छै नाग नागिन बैसाओल जाइत छै चौमुख दीप दीप बैसाबैत छै ओहि पर हाथी रहैत छै हाथीके उपरमे गौर रहैत छै गौर पूजैत छै कनियाँ चौदहो दिन गौर पूजैत छै ओकर बाद पूजा पाठ कएके अपन उठै दिना फेर सासुरसँ सभ किछु आबैत छै नोत पठाओल जाइत छै लड़कीके नहिरासँ नोत नोत पठाओल जाइत छै सासुर सासुरसँ सभ चीज पूजए पूजएके आबैत छै उठै दिनका अहिबाति सभ उठै बैसैओ दिना अहिबाति खुआओल जाइत छै आओर उठैओ दिना अहिबाति खुआओल जाइत छै जते अहिबाति खुआबी जतेक सोहाग बाँटि सोहाग देइछै कनियाँ नवकी कनियाँ सभके सोहाग मथै छै सोहाग देइछै सभ जाति आबैत छै सभ जातिके लोककेँ महिला सभकेँ देइछै सोहाग सभ सोहाग लेइत छथिन सिन्दूर सोहाग लेइत छथिन लएके अपन गीत नाद होइत छै कनियाँ जते लोककेँ सोहाग बाँटथिन तते सोहाग बढ़तनि इएह सभ होइत छै हमरा सभमे ई सभ करल करल कएल जाइत छै करैत छिऐ ई सभ हमर सभके विधि विधान छै ई ई करैए पड़ैत छै हर नव बर कनियाँके ई सभ करए पड़ैत छै एते विधि विधान करए पड़ैत छै पूजा पाठ करै पड़ैत छै ओकर बाद उठै दिना भी फेर अहिबाति सभकेँ खुआएल जाइत छै अहिबाति सभ खाइत छै सभ अहिबाति सभ जते आबैत छै सभके तेल सिन्दूर देल जाइत छै इएह सभ हमर सभके विधि विधान छै